जय झूलेलाल मुंहिंजो पापा चित्र ठाहींदो हुओ मां चित्र ठाहिणु मां पंहिंजे पापा सां सिखी आहियां औरि मां इलाही चाव सां ॾिसदी हुअमि मुंहिंजो पापा जीअं चित्र ठाहींदो हुओ त मां बि ऊअं ई ठाहींदी हुअमि औरि मूंखे ॾाढो शौक़ु हुओ मां पापा बि शौक़ ॾिसी करे मूंखे इलाही बढ़िया ध्यान ॾींदो हुओ सेखारींदो हुओ औरि मां उहा प्रेरणा पापा सां ई वरती औरि अॼ मां जी शादी थी वई आहे औरि मुंहिंजो घोटु ऑफिस हली वेंदो आहे मुंहिंजा ॿार आहिनि मां ॿारनि खे बि स्कूल मोकिले त मां चित्र ठाहिणु ई पसंदि कंदी आहियां और मां पंहिंजी दिनचर्या में इहो ई कमु कंदी आहियां औरि मूंखे ॾाढो पसंदि आहे औरि मां ठाहींदी आहियां औरि मूंखे ॾाढो बढ़िया लॻंदो आहे चित्र ठाहिण में